हेलौ हेलौ हेलौ जोंहा दैया नांगौमोन मानो दाबो हराखै नै दाबो फैयाखै दैयानो गैला जों माजों दुगैनांगौ माजों मा खालामनांगौ जाखो दैया जोंहा दैया जोंहा संनो खावनो नांगौ दहायनिफ्राय नेबाय मोनाखै दहायबो दसेल' हरदों नांगौ बायदिखौनो हराखै थोया लोमा इसेल' हरदों नै दैयानो गैला जों माजों संनांगौ माजों खावनांगौ माजों मा खालामनांगौ दैया नांथारसिगौ दै नङाबानो जाया जि जोम सुनो मानो जेबो दैखौनो मोना दाथ' नै बेलासिबाय दुगैनो नांथारसिगौ दैखौनो हरा सानफ्रामबो बिदिनो खालामो सानसेल' नङा सानफ्रामबो बिदिनो जाबाय थायो एबाराव मोजाङै हरबाय थादो मोजाङै बुंहरदो जोंहा खस्थ' जाथारो दै नङाबानो जेबो जाया दाबो नै बेलासिलायबाय दुगैखां आरिखां जि आरि सुखांनानै संनो खावनो नांसिगौ लोंनोबो गैया दैखौनो जोङो एकदम फख्रिनिखौसो बाहायनांगासिनो दै मोजां लोंनो मोनाखै दहायनिफ्रायनो थानांगासिनो दाख्लिनिफ्रायनो बेबायदि जाबाय मोजांखौनो हरा दैखौनो एबारनिफ्राय मोजाङै हरबाय थादो दे मोजाङै हर ओमफ्राय एबाराव बिदि हराबा केस होनाय जागोन मोजाङै द्रायबारखौ बुंहर आरो दैया सानफ्रामबो रेगुलार हरबाय था जोंहा खस्थ' जाथारो दै नङाबानो जेबो जाया